नमस्ते मैम

जी जी जी मैम जी जी जी मैम हो रही हैं जी जी हाँ मैम पड़ती ही है लेकिन कभी कभी जो है मैम वग़ैरह कलेक्ट कर देती हैं अगर हम नहीं कलेक्ट कर पाती हैं तो हो जाता है जी जी यस मैम जी नहीं मैम नहीं जी बहुत अच्छी चल रही है जी उसकी भी शुरू हो गई हैं जी हाँ हम अपनी मैम को जो भी हमारे पास पैसे कलेक्ट हो पाएँगे जिस तरीक़े से उस तरीक़े से अपनी मैम के लिए हम लेंगे

जी बच्चे कर रहे हैं जी जी बच्चे बहुत ख़ुश हैं मैम अभी एन्नुअल के प्रोग्राम किए तो काफ़ी टाइम है इसलिए अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है पहले तो जो है यह टीचर्स डे आ रहा है इसके बारे में ही सोचा जा रहा है जी जी जी जी यस मैम बहुत अच्छे से चल रही हैं क्लासेस वग़ैरह भी यस मैम ऐक्टिविटीज़ भी होती है और पढ़ाई वग़ैरह भी बहुत अच्छे से हो रही है नहीं वह सब एक ही में है मैम जो फ़ीस होती है ऐक्टिविटीज़ की ही कोई फ़ीस नहीं पड़ती है हम हम लोगों की वह तो सिर्फ फ़ीस के साथ ही होता है सब जी यस मैम जी मैम यस मैम नमस्ते जी जी मैम जी मैम नमस्ते मैम